हा मां पंहिंजी मातृभाषा सां अलॻि भाषा में किताबु पढ़ी रही आहियां जीअं मां अग्रेंज़ी में बि किताबु पढ़ी रही आहियां छाकाणि त मां अग्रेंज़ी माध्यम में पढ़ाईंदी आहियां ऐं अग्रेंज़ी विषय ई पढ़ाईंदी आहियां मूंखे हुन अग्रेंज़ी किताब में हिकु कहाणी ॾाढी वणी जेके हिकु ग़रीबु मछु मछुआरो हो ऐं हिकु जिन्न हो हुनजे बारे में हुई हुअ किताबु पढ़ण में मूंखे एॾो मज़ो पिए आयो ऐं हुन आखाणी खे पढ़ण में एॾो मज़ो पिए आयो ऐं ॿारु बि एॾी ध्यान सां पिया ॿुधनि मुंहिंजी नज़र में अहिड़ी किताबु हुजणी खपे जेके तव्हांखे सेख सेखारे ऐं हुन खे पढ़ण में मज़ो बि अचे ॿ जेको ॿु ॿुधणु वारो आहे हू बि ध्यान सां ॿुधे ॿुधाइणु वारे खे बि हुनमें मज़ो अचे ऐं ॿारनि जी हुनमें दिलिचस्पी ठही रहे मातृभाषा जे अलावा अगरि कहिड़ी किताबु आहे जेकी सॼी दुनिया खे पढ़िणी खपे हुअ मुंहिंजी नज़र में भॻवत गीता आहे जंहिं में सभु कुझु ॾिनलु आहे सॼी दुनिया जो दुख जो जेको इलाजु आहे हू उनमें आहे सॼे सवालनि जो जवाबु जेके तव्हां चाहियो था जेको तव्हांखे नथो मिले हुन जो जवाबु हुनमें आहे कृष्न भॻवान जेके अर्जुन खे उपदेश ॾिना आहिनि हू हर हिकु उपदेश में जीवन जो सार आहे ॿाहिरि देशनि में त भॻवत गीता खे हिकु विषय रूप में पढ़ाईंदा आहिनि ऐं हीउ विषय सभिनि लाइ पढ़णु ॾाढो ज़रूरी आहे पर पंहिंजे वतन यानी भारत में ई इन विषय खे विषय रूप में हिनखे शामिलु कोन कयो आहे पर जेके आध्यात्मिक ज्ञान में अॻियां वधणु था चाहिनि हू इन भॻवान भॻवत गीता खे पढ़नि था ऐं मुंहिंजी नज़र में हर हिकु ॼणे खे पैं पंहिंजे ई भारत में ई न बल्कि जेके ॿाहिरि मुल्क में माण्हू जो आहिनि उन्हनि खे बि भॻवत गीता पढ़िणी खपे